ہمارے چھیتر میں بہت بے روزگاری ہے بہت بے روزگار لوگ ہیں جن کو کام نہیں ملتا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں جب بھی کام نہیں ملتا کچھ لوگ اپنا خود کا کام کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں سرکاری نوکری کرنے میں کئی فائدے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور سرکار کی طرف سے مہینے میں چھٹیاں اور زیادہ سیلری ملتی ہے اور ان میں الگ الگ تہوار پہ اپنے اپنی گھر جانے بھی دیتے ہیں اور جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں خود کا بزنس کرتے ہیں وہ لوگ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود کا کام کرتے ہیں اور ان کو اپنے کام میں بہت ہی دلچسپی ہوتی ہے اور زیادہ فائدہ سرکاری نوکری میں ہوتا ہے کچھ لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد بھی مزدوری کرتے ہیں کیونکہ انہیں سرکاری جاب یا خود کا بزنس کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ مزدوری کرتے ہیں جیسے